हाँ भैया आप भोपाल में मोबाईल पैराडाइस से बात कर रहे हैं क्या तो आपकी दुकान का समय क्या है भैया

अच्छा अच्छा अच्छा तो हमको यह जानना था हमको मोबाईल चाहिए था एक वीवो कंपनी का वी ट्वेन्टी सेवन फ़ाइव जी हाँ पर हमारे पास पैसा नहीं है अभी हमको उसमें चाहिए लोन में हाँ क़िस्त में हाँ तो आपके पास वीवो वी सत्ताईस फ़ाइव जी होगा क्या है तो यह अगर हम पूरा पैसा एक बार में दें तो कितने का मिल पाएगा

हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा तो भैया यह कैसा मोबाइल है वीवो वी सत्ताईस फ़ाइव जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा और मैमोरी

अच्छा अच्छा अच्छा हमको तो ज़्यादा मेमोरी वाला चाहिए है भैया क्या है वो हैंग ना हो अच्छा अच्छा अच्छा तो वह कितने का मिलेगा हमको अगर पूरा पैसा एक बार में हम देंगे तो बाईस हज़ार पाँच सौ तो हम अगर आपकी दुकान आ जाएँगे तो आप हमको अभी दे देंगे क्या हमको आज ही चाहिए था अच्छा अच्छा अच्छा और कोई हमको इसमें कुछ इनाम वग़ैरह भी मिलेगा क्या और कोई छूट है क्या इस फ़ोन पर

ठीक है तो हम आपकी दुकान से ले लेते हैं हम आ रहे हैं हाँ जी हाँ जी धन्यवाद भैया